جی یہ ایک گنپتی کار سروس سے بات کر رہے ہیں جی جی جی ہمیں نہ ایک ایک ہمیں آگرہ اور پھر آگرہ سے جے پور جانا تھا اور یہ ہاں تو کیب کے چارجز کے بارے میں پتا کرنا تھا کہ کیا چارجز وغیرہ آپ کے رہتے ہیں اور کس طرح سے آپ وہ کرتے ہیں جی جی جی اچھا اچھا تو پلیز مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہاں ہمیں نہ راؤنڈ اباؤٹ چاہیے یعنی مطلب اسی مقام پہ ہمیں جانا بھی ہے جہاں ہمارا مقام ہے اور وہاں سے واپس اپنے پرانے مقام پر بھی واپس آنا ہے تو اس کے کس حساب سے چارجز لیں گے مطلب آپ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا کلو میٹر رہے گا نہیں مطلب آپ کا ایسا نہیں ہے نہیں آپ کے جو جو یہ کمپنی ہے یہ پر کلو میٹر کیا لیتی ہے مطلب چودہ روپیے لیتی ہے یا کیا لیتی ہے کیا حساب ہے دس سے بارہ رہتی ہے نہ اچھا مجھے اس میں ایک وہ اور پوچھنا تھا کہ کیا اگر یہ جو ٹول پلازوں کے ٹیکسز جو ہوتے ہیں اس میں وہ کس کی طرف رہے گا ممکن ہے کہ ٹکسیز تو دیکھیے لگیں گے کیونکہ یہ ہے تو اچھا چلیے ٹھیک ہے اگر ہمیں ٹھیک ہے مجھے کرنی ہوگی نہ تو میں آپ کو ایک بار واپس اسی نمبر پہ کال بیک کر دوں گا باقی جی وقت ہمارا یہ رہے گا کہ ہم سوچ رہے ہیں نائٹ میں تاکہ رات میں جانے کا ارادہ ہے اگر آپ کا ایسا تو نہیں ہے کوئی رات کے کوئی چارجز ہوں آپ کے ایکسٹرا چارجز اچھا اچھا نہیں لوکیش اچھا مجھے یہ لوکیشن کا تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ کنفیوژن کہ آپ مطلب کہاں پر ملیں گے یا ہمیں کہاں پر اچھا اچھا لوکیشن ہم بھیج دیں گے ٹھیک ہے تو ہے نہ پھر یہ کوئی کنفیوژن وغیرہ بتا دیجیے گا ہمیں ٹھیک او چلیے ٹھیک ٹھیک